हाँ मैंने योगा में अलग शैली की है जैसे कि मैंने हॉट योगा एरियल योगा किया हॉट योगा को हमेशा घर में बंद कमरे में और नब्बे मिनट करना चाहिए और एरियल योगा को एरियल योगा एक पारंपरिक योगा है एक नया मोड़ लाती है यह योगा शरीर को सहारा देने के लिए झूले की मदद से की जाती है हमें झूला अपने हवाई योग में झूले को रखना चाहिए छत से लटका कर एक झूला रखा रहता है आपको अपनी पीठ से कंधे और रीढ़ पर कोई दबाव डाले बिना झूले के सिरहाने से योगा करनी होती है यह बहुत फायदेमंद योगा है इससे हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी और पैर कंधे यह सब मजबूत होते हैं और यह एक बहुत ही आवश्यक योगा है इससे हमें बहुत योग इससे हमें बहुत मदद मिलती है इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत ठीक रहता है और हमारे अंग भी बहुत तंदुरुस्त रहते हैं